جيساكہ آپ نے جو سوال اس کے اس كا جواب یہ ہے اور ٹكٹ سكىے تو ميں نے جمع نہيں كيا البتّہ آپ جو كنكريں پتھروں كے تعلق سے بتائے تھے ہم ايک جنگلوں ميں پھرے بچپن ميں کھيلے اور بچپن ميں کھيلنے كے دوران ميں كئى قسم كے پتھريں دکھتے تھے ہم لا كے جمع كرتے تھے كوئى سفيد ہوتا تھا اور اس ميں جو ہے سو روئى لگا كے ہم جو ہے سو چقماق لگا كے ايسا وہ جو آگ سلگاتے چنگارياں نكلتے تھے وہ كھيلتے تھے اور آج بھى وہ ميں بڑا ہو گيا ليكن وہ اہميت بعض وہ اہميت اپنى جگہ ہے كہ آج پتھريں بہت قيمتى بھى ہوتے ہيرا بھى ايک پتّھر ہی ہے تو اس كے بعد ميں کچھ جاننا بھى ہے اس کو جاننا چاہيے آج بھى بڑے بڑے محلوں ميں بڑے بڑے عمارتوں ميں بلڈنگس ميں اس كو ايک سجا كے مخلتف قسم كے پتھر جمع کے رکھتے بيچ ميں پودے لگاتے اہلِ ذوق تزئين مكان تزئينِ بيت كے ليے جو ہے سو استعمال كرتے یہ اچھى عادت ہے پتّھروں كے اس كو سائنس ميں بھى اس كو ايک شعبے ميں اس كو تحقيق كرنا چاہيے بہت سے فائدے مند چيزیں رہتے اس كے ساتھ توجہ چاہنے